ہیلو ارے ڈرائیور صاحب بات کر رہے ہو کیا ارے بھائی کہاں پہ ہو آپ تو ابھی فون کیے تھے کہ آپ پہنچ گیے ہیں اپنی جگہ پر کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں آپ میں بہت پریشان ہوں میری ٹرین ہے آدھے گھنٹے کے بعد اور آپ ابھی تک مجھے میرے پاس پہنچے بھی نہیں ہیں آپ بتا رہے ہیں کہ پہنچ گئے ہیں کہاں پر کھڑے ہیں میں یہاں بیکانیری کے پاس کھڑا ہوا ہوں بیکانیری جو مٹھائی والا ہے وہیں پر میں کھڑا ہوا ہوں آپ پتا نہیں کہاں پر ہیں وہ ادھر والا بیکانیری نہیں جانا ہے آپ کو آپ ادھر ادھر سے ادھر جو ہے میرا لوکیشن تو آپ کو دکھا رہا ہوگا نا وہاں پر آپ جائیے لوکیشن پہ کہاں کا دکھا رہا ہے کون سا بیکانیری سویٹس پہ جا رہے آپ ہاں ہائی وے کے اس پار جو ہے بیکانیری وہاں پر آ جائیے وہیں پر میں آپ کو کھڑا ہوا مل آؤں گا جلدی آئیے بہت دیر ہو گئی ہے کافی تاخیر ہو چکی ہے